मूंखे हिकु ॻाल्हि जो अफ़सोसु आहे त अॼु असांजे ज़माने में कोई सिंधी मीडियम वारो स्कूल रहियो ई कोन्हे त असां पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी मीडियम स्कूल न हुजण जे करे ई इंग्लिश मीडियम स्कूल में विझूं था ऐं हुन मां असां इहा बि उमीद रखूं था त की शायदि इंग्लिश मीडियम वारी टीचर हुननि खे कुझु वधीक ई सुठो सेखारींदी अगरि सिंधी मीडियम स्कूल हुजे त उता जूं टीचर्स बि जाम सुठो ई सेखारींदियूं इन अॾु असां बि जंहिं ओॼ ते आहियूं त असांखे बि त हुननि सिंधी टीचर जे पढ़ाई सां ई त फ़ाइदो मिलियो आहे न अॼु मां तव्हांखे ॿुधायां थी त मुंहिंजो पुटु हिकु इंग्लिश मीडियम स्कूल में वेंदो आहे पर सचु ॿुधायां त मां त हीअं ई पई चाहियां की हूअ सिंधी मीडियम में वञे पर जीअं त स्कूल अॼु आहिनि ई कोन्ह इन करे मूंखे पंहिंजे पुटु खे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मोकोलिणो पियो पर हा मूंखे हिकु ॻाल्हि जो फ़खुर आहे त मां उनजे लाइ जेको बि स्कूल सोचो उहो मुंहिंजी सोचु खां वधीक ई सुठो आहे अॼु मां एतिरो सुठो मञिंदी आहियां की मुंहिंजो ॿारु उन स्कूल में वञे थो जंहिंमें गुड मोर्निंग चवण जे जॻह ते ॿार हथ जोड़े करे झुकी करे पंहिंजे गुरुनि खे गुड मोर्निंग चवण जे जॻह ते हरी ओम ऐं नमस्ते चवंदा आहिनि जंहिंमे असां पंहिंजी संस्कृति था ॿुधायूं असांजे स्कूल में मात्र पित्र पूजन मल्हायो वेंदो आहे उनमें माउ पिउ खे मथे कुर्सीअ ते वेहारे ॿार हेठि वेअंदो आहे ऐं हवन वग़ैरह थींदो आहे हिकु हिकु हवन जे मंत्र खां पोइ श्लोकु खां पोइ ॿारनि खे ॿुधायो वेंदो आहे की तव्हां पंहुंजे माउ पीउ खे माउ पीउ जा शुकराना मञियो पंहिंजे माउ पीउ खे ईअं ॿुधायो की तव्हां असांखे हीअ ज़िंदगी ॾिनी आहे इनमें तव्हां असांजी सभु ख्वाइशू पूरी कयूं आहिनि त तव्हां बि जॾहिं पंहिंजे बुढापे वारे उमिरि में ईंदा त साॻियूं ई ॻाल्हियूं साॻी ई शेवा असां तव्हांजी कंदासीं ऐं बिल्कुलु बि झिझ्काईंदासीं न हुन मात्र पित्र पूजन में ॿारनि खे इहो बि सेखारियो वेंदो आहे की अॾु तव्हांजा माउ पीउ तव्हांखे सभु वठी त ॾेयनि त तव्हांजो बि इहो फ़र्जु आहे त तव्हांजा माउ पीउ जॾहिं बुड़ा थींदा उन्हनि खे तव्हां ईअं सभु शयूं वठी ॾींदा ऐं बिल्कुलु बि उन्हनि सां गुसो नाराज़ न थींदा ऐं पंहिंजा फर्ज़ु ज़रूर निभाईंदा हिननि जे स्कूल में ॿियो मात्र भाषा गीत बि ॻाराए वेंदो आहे मात्र भाषा दिवस बि मल्हायो वेंदो आहे मात्रा भाषा दिवस ते हुननि खे पंहिंजे मात्र भाषा जे बारे में स्टेज ते वञी करे जाम सारियूं ॻाल्हियूं ॿुधायणियूं हूंदियूं आहिनि ॿुधाईंदा भले ई हो हिंदी ऐं इंग्लिश में आहिनि पर नालो त असांजे सिंधीयुनि जो ई थींदो आहे न हिननि जे स्कूल में मात्र भाषा गीत बि ॻाराए वेंदो आहे ऐं उन्हनि खे चयो वेंदो आहे टीचर्स उन्हनि खे चवंदा आहिनि की तव्हां पंहिंजी सिंधीअ में अची करे पंहिंजी मात्र भाषा में गानो गायो भले असां सम्झूं या न सम्झूं पर तव्हांखे अहिड़ी धुन लॻाइणी आहे की असां बि तव्हां सां मशगुल थी वञूं की अरे वाह छी थो हिननि जो गानो थो हले ऐं हिनमें ई मां पंहिंजे पुटु खे गानो सेखारियो त मां हुनखे सेखारियो हुयो जेको असां ज़िंदगीअ में चाहिंदा आहियूं की असांजो इहो गानो हमेशह मशहूरु हुजे ऐं मां हुनखे सेखारियो जीअ मुंहिंजी सिंध मां त घोरियां पंहिंजी जिंदह पंहिंजे अॿाणे वतन त अबाणे वतन त सिंध जे चमन त जिए जिए जिए जिए जिए त जीअं ई मुंहिंजे पुटु इहो नारो हहो जिए जिए जिए जिए जिए जेके बि हुते शार्गिद पिया वेठा हुआ टीचर्स वेठी हुइयूं उता जा जेके प्रिंसिपल साहेब वेठा हुया उहे बि एतिरा मशगुलु थी विया हुननि त एतरियूं तारियूं वजायूं ऐं मुंहिंजे ॿारु खे मथे स्टेज ते अची करे उनखे शाबाशी बि ॾिनऊं ऐं उनखे जाम सारा तोहफ़ा बि ॾिनऊं ॾाढा सारा ईनाम बि उनखे मिलिया मूंखे फ़खुर आहे त असां सिंधी आहियूं मुंहिंजो पुटु बि अॼु सिंधी ॻाल्हाईंदो आहे ऐं स्कूल में वञी करे बि उन पंहिंजा संस्कारु काइम रखिया आहिनि वञण सां हर कंहिं टीचर खे ज़रूर पेरे पवंदो आहे घरा निकिरण महिल बि पेरे पई वेंदो आहे मूंखे फ़खुर आहे की मां पंहिंजे ॿारु सां पंहिंजी संस्कृति काइम रखी आहे जय झूलेलाल